ہم شادی جیسی بڑی تقریبات میں زیادہ مقدار میں پانی منگانے کے لئے سب میں پہلے ہم جو سو واٹر فلٹر پلانٹ کو کال کرتے ہیں جہاں پر ہم آدمیوں کی تعداد فنکشن کا لوکیشن اور کتنی تعداد میں کس وقت پر پانی چاہئے تمام چیزوں کا آرڈر دیا جاتا ہے اگر وہاں پر اویلیبل جتنی تعداد میں مقدار میں پانی نہیں ہے اگر وہ موجود نہیں ہے تو ہم سیدھا حیدر آباد موٹر واٹر ورکس ڈپارٹمینٹ کو کال کرتے ہیں جہاں پر ہم گھر کا ایڈریس اور جو شادی خانے کا لوکیشن دیتے ہیں جہاں ہم آدمیوں کی تعداد کتنی کوانٹٹی تک میں کتی مقدار میں پانی چاہئے وہ تمام چیزیں انہیں بتا دیتے ہیں اور ان کا جتنا بھی مقدار قیمت ہوتی ہے ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم شادی خانے پہنچ جاتے ہیں اگر اس وہ مقررہ وقت پر اگر وہ نہیں پہنچے تو ہم جا کے ان کو پھر کال کرتے ہیں یا پھر کسی آدمی کے ذریعے ہم وہاں پر اپنا آدمی بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم پانی منگا کر اس کا انتظام کرتے ہیں